असां आकाशीय पिंडनि खे टेलीस्कोप जे द्वारा पाण ॾिसंदा आहियूं धर्तीअ तां जंहिं सां पाण खे चंड सिज ग्रहियूं तारा ॾिसण ईंदा आहिनि हिन खे असां सिधो ई अखियुनि सां नथा ॾिसी सघूं छो की हिन सां असां जूं अखियूं ख़राब थी सघंदियूं आहिनि ऐं हिन ब्रमांड जो हिसो आहे ई ॾाढो वॾो आहे हिन खे असां बिन दुरट बिना टेलीस्कोप जे नथा ॾिसी सघूं हिन खे ॾिसण लाइ असांखे उन ई ज़रूरत पइजंदी आहे ऐं इन जो हिकु हिकु पिंड इलाही वॾो थींदो आहे